आजकाल कुशळ मजदूर मेळपाक कठीण जाला भुरगें शिक्षण घेवन शहरांत वचून काम करूंक सोदतात आनी गांवगिऱ्या वाठारांत रावून काम करूंक सोदिना आपल्या आंगांत कुशळ गूण आशिल्ले आसून सुद्दां ते काम करूंक सोदिना आनी ज्या मनशाच्या आंगांत हे गूण आसात तांकां तिगोवन दवरपा खातीर तांच्या खातीर बरोच पगार वाड करून दिवची पडटा सरकारानूय तांचे खातीर वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम आयोजीत करचे तशेंच तांकां वर्सूय भर काम मेळून दिवचे आनी तांचे मनांत जे आसा की शहरांनी वचून चड जोडचे हे तांच्या मनांत येवंक जायना ताणी आपल्या आंगांत आशिल्ली कुशळताय दाखोवन तेच काम करचे आनी तातूंत वावुरचें दिसपट्ट्या दिसा ह्या दिसांनी दिसपट्ट्या पगाराच्या कामगारांक जेम तेम साडेतिनशी ते तिनशी रुपया पगार मेळटा